बर'फ्रा नार्जिजों अमाजों जायो जि गोथाव मोनो बिनिफ्राय सबायजों दाउजोंबो जायो जोबोर गोथाव मोनो बिनिफ्राय नार्जि अमा जायो नार्जिखौ खारदै होन्नानै एरग्लिसै अमा बेदरखौ एवनानै होसननोसै ओमफ्राइ हाथा सुनियाव अनला ओंख्रिखौ अनखौ देनानै दाउखौ हाथार बाथौआव दाउ हाथारनानै माबायो बिगुर खुनानै अनलाजों सङो हालदै होया लासेनो बर'नि हाथा सुनियाव गोदोनि हाथासुनिया दानियासो माबायो हाथा सुनि होला दानि जुगनिया गोदोनि आबै आबौनि दिना जों उन्दै उन्दैबा हाथासुनिखौ बाथौआव दाउ अजा रायनानै बाथौआव दाउ हाथारनानै अनला देनानै हालदै होया लासेनो सङो बिनिफ्राय रायजोफोरनो राननानै होयो आइ आफा रायजोफोरखौ लारि लारि जिराइ होन्नानै हिनजाव गोदाना हौवा गोदाननो ओंखाम खुरनानै होयो थालेर बिलाइआव अनला ओंख्रि बिनिफ्राय हौवा गोदानखौ खब'से सोबा मेथ'रा बोखांनांगौ ओमफ्राइ गावहा हौवा गोदाननि ओंखाम माबाखौ जानांगौ मेथ'रा जाय मेथर जायो बे हौवा गोदाना खब'सेबा खब'नै सोनानैनो जानो मोना सिखार नांगौ हिनजाव गोदाना ओंखाम खुरनानै होयो अनला ओंख्रिखौ गावनो संनानै गावनो खुरनानै होनांगौ हिनजाव गोदाना बिनिफ्राय आइ आफानोबो राननानै होनोसै उनाव बे अनला ओंख्रि जोबबा राइजोफोरा गासिबो आलदा ओंखाम ओंख्रि संनानै लाब्रा लुब्रा बिदिनो हालदै गोनांखौ माखासे संनोसै बे हिनजाव गोदान संनायखौ माखासे राननानै होनोसै हिनजाव गोदाना गावनिखौबो सोरबा जायो सोरबा जाया दाउजों अनलाजों हालदै गैयै हिनजाव गोदाना राननानै होयो आइ आफानो एसेल' दो फिसायाव संनांगौ आरो बे दाउजों अनलाखौजों हालदै होनो मोना संख्रि बानलु एसे एसेल' होन्नानै माबानानै संनानै राननानै होयो बियो